एक बार मुझे करौली जाना था और समय की भी कमी थी तो मैं बस स्टैन्ड पर पहुँचा वहाँ बस देखी तो एक ही बस थी लेकिन बस की जो स्थिति थी वो काफी ख़राब थी उसकी जो ड्राइवर की शीट थी वह फटी हुई थी जो यात्रियों की शीट थी वह भी फटी हुई थी ख़राब थी उखड़ी हुई थी उसकी जो खिड़की थी वह भी गंदी थी उस पर किसी ने उलटी कर दी थी तो वह गंदगी थी उसमें बस में कुछ बदबू सी आ रही थी सामान भी बहुत पड़ा हुआ था लेकिन मजबूरी के कारण मेरे को उसमें बैठना पड़ा

जब मैं उसमें बैठ के क्योंकि मेरे पर टाइम कम था और मुझे करौली समय पर पहुँचना था तो वो स्थिती बहुत काफी ख़राब थी